हाँ मार्शल आर्ट सीखयके दरम्यान बहुत सारा बाधा छै जाहिमे सँ एकटा सबसँ पैघ बाधा छै कि जे आहाँके लिंग महिला होइके लिये हमरा लागै छै जे हमर ओ चारि दिनका कष्ट जे छै से ओ बेसी बाधा कए दै छै मानसिक रूपसँ बेसी स्वास्थ्य सँ तऽ भइए जाइ छै शारीरिक रूपसँ एहि कारण छै हम एक उदहारण दै लए चाहबै ट्वेन्टी ट्वेन्टी के जे टोकियो ओलम्पिक रहै जाहिमे मीराबाई चानू भारोत्तोलन मे गेल रहै ओ सिल्वर मैडल लेलकै जबकि ओ पूराके पूरा हकदार रहै ओहिठमा गोल्ड के लिए ओ अपन सिल्वर मैडल के बाद ओ जे स्पीच देलकै ओहि मे इएह रहै अगर ओ ताहि समय मे ओकर पिरीयड नहि आयल रहितियै तऽ आइ भारतके झोलीमे एकटा आओर गोल्ड रहितियै तऽ ई सारा चीज जे छै से मायने राखै छै कहीं ने कहीं हमरा पीछाँ धकेल दै छै तऽ ओ चीज नेचुरल छै ओकरा लए बेसी नहि कोनो बात छै